हैलो नमस्ते हाँ मैं सेमिका पांचाल बोल रही हूँ हाँ मै हमें न अनु अनूपपुर से आए हैं तो हमको महाकाल के दर्शन करने हैं तो उसके लिए मतलब कहाँ आना पड़ेगा पहले

हाँ अभी हम नानाखेड़ा के तरफ़ हैं हाँ अच्छा हाँ तो हमको टेक्सी करनी तो उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा हम दस लोग हैं दस

हाँ हाँ तो आप आपके हिसाब से बता दो दस लोगों के लिए कौनसी लगेगी और मतलब उसका पेमेंट वगैरह बता दो हाँ हाँ हाँ ठीके ठीके और रहने की व्यवस्था हाँ हाँ हाँ महाकाल के आसपास ही हाँ दो से तीन रुक जाएँगे एक रूम में ठीक है ठीक है हाँ और खाने पीने की व्यवस्था कैसी है क्या है मतलब हाँ ठीक है ठीक है नहीं और नॉन ए सी चाहिए

अच्छा ठीक है हाँ बस हम दो दिन रुकेंगे यहाँ तो दो दिन के लिए हमको चाहिए ठीक है ठीक है बस बागी बाकी मार्केट वगैरह कैसा है क्या है खरीदारी करे तो कैसा सस्ता महंगा है अच्छा अच्छा है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है बस